जेनाकी बकरी पालन करैत छियै तऽ पेट खराब हो जाइत छै बीमारी हो जाइत छै पेट झरे लागैत छै तऽ मकै के आटा देलहुँ पाज पाजमे नहि आएल भात ओत खा लेलक जादा अन्न पानि तऽ नहि आएल पाजमे तऽ ओकरा दवाइ देल जाइ है डॉक्टर से देखाएल जाइत है पत्ता देल जाइत है गाछके कटहरके इहए सब खियाएल जाइत है तब थोड़ा पाज ठीक होइत है पाज पकड़लक तऽ ठीक होइ गेल तब एनाहिये होल तऽ ओ घास पानि खयलक तब होल बच्चा ऊच्चा तब झांप झुप करि कऽ अथी कयलक ठीक रहल तऽ चुन्नी ऊन्नी खियेलक तब ठीक रहल दवा ऊवा दवाइ चलल अथी पाचक चलल जे पॉज बला आओर इहए आओर सब भऽ गेल